योग अभ्यास जी महिमा जो छा गुण गान कयूं त कंहिं मूंखे आकर्षित कयो दरअसलि मूंखे योग ईअं आकर्षित कयो की मुंहिंजी तबीअत ठीक न हुंदी हुई त इ जॾहिं योग मूंखे मुंहिंजी फ्रेंड ॿुधायो ऐं योगा करणु लॻसि त मुंहिंजी तंदुरुस्ती ॾाढी सुठी थी वई त जॾहिं चवंदा आहिनि जी ख़ुशि त जहान ख़ुशि जॾहिं मां तंदरुस्त थियण लॻसि ऐं मुंहिंजे शरीर जूं बीमारयूं दूरि थियणु लॻियूं त नेचुरली आहे त इहा त स्वभाविक ॻाल्हि आहे त मां उन जे प्रति आकर्षित थींदसि ई थींदसि तॾहिं खां मां योगु कंदी रहंदी आहियां ऐं ॿी ॻाल्हि त योग करण खां पोइ जे असां ध्यानु कंदा आहियूं ध्यानु समाधि कंदा आहियूं त असांजो ध्यानु ऐं चित बि एकाग्रत थींदो आहे इन नमूने में योगु प्रणायाम ऐं ध्यानु पाण में हिक ॿिए जूं कड़ियूं थियूं ॿधिजी वञनि त हिननि सभिनी जी कड़ियुनि में जेका पहिरियों ॾाको आहे उहो योग ई आहे त कीअं न इन खे कीअं न इन खे यादि कयूं ऐं कीअं विसारियूं